ہندوستان میں بہت سے ایسے ثفا ثقافتی روایات اور عقائد ہیں جو بہت زیادہ باہر کی ممالک سے الگ ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ نمایاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم صرف زیادہ تر ویسے باہر کے ممالک میں اتنا نہیں ہیں بہت کم ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم انڈیا میں ہی پایا جاتا ہے جیسے کہ شادی کے بعد بیٹے اور بہو کا ان کے ساس سسر کے ساتھ رہنا یہ بہت زیادہ انڈیا میں ہی پایا جاتا ہیں باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا ہیں نیوکلیر فیملیز ہوتی ہیں سب اپنے الگ الگ رہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ دہیج کا سسٹم یہ ہندوستان میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے ڈاوری سسٹم جو ہے وہ باہرکے ملک میں ایسا نہیں ہوتا حالانکہ یہ ہہاں کے ہی لوگوں کا ایجاد کیا ہوا وہ ہے سسٹم کہہ لو یا پھر وہ کہہ لو روایت کہہ لو یہ یہیں پہ نکالی گئی ہے اور بہت ساری ایسی وہ ہیں اِن انڈیا میں ہندوستان میں جو باہر ملک میں ایسی نہیں ہوتی اور باہر ان ایجوکیشن سسٹم کہہ لو یا پھر کلچرل وہ کہہ لو کلچر سب بہت باہر کے اس سے ملک سے بہت زیادہ ڈفرینس ہیں اور کافی طریقوں سے مختلف ہے یہاں پہ یہاں کا جو ڈریسنگ سینس ہیں پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے وہ باہر کے ممالک سے بہت الگ ہے یہاں پہ لوگوں کا رہنے کا طریقہ یہاں پہ ہاؤسنگ جو ہے باہر کے ممالک سے بہت زہادہ ڈفرینس ڈفرینٹ ہے اور بہت زیادہ کلچرل ڈفرینسس آ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو باہر کی کنٹریز سے یا باہر کے ویسٹرن کلچر یا یوروپین کلچر حالانکہ تھوڑا تھوڑا کر کے انڈیننس بھی اڈاپٹ کر رہے اڈاپٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کافی ڈفرینٹ ہے کلچرس